औ हेलौ नंगौ नंगौ औ औ औ आथसा नोंथांनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा आङो प्रकास मुसाहारि नोंथाङा नोंथांनि जायगाया नोंथाङा बुंदों बे मास मोनसेनि गेजेराव नोंनि फेट्सखौ बोरै लस खालामनो हागोन ओमफ्राय आरो नोंनि बे बडिखौ बोरै सेपआव लाबोनो हागोन बिदिथ'

खोनासं नोंथां आं बाथ्राखौ बांद्रायथ' बेले बेजे बुंनो सानला जानो हागौ सोरबाया नोंथांखौ जाम्बाबो खालामदों जानो हागौ नाथाय आं बिदि नोंथांखौ जाम्बाथ' बानायनो सानाखै नाथाय आं बुंनि नोंथां बे मास मोनसेआव नोंथांनि फेट्स फेट्स फारसेनटेजखौथ' आं नुवाखै नालाय जुदि मास मोनसेआवबो हागोन नोंथांनि फेट्स फारसेनटेजखौ नायनानैसो हागोन बे नोंथांनि फेट्स फारसेनटेजआ जुदि फिफटिन थु थुइथिनि गेजेराव दंबा बेसेबां खम खालामनो हागोन मा मा डाइट लानानै बेखौसो नायग्रोनांगोन नोंथांखौ बिदिथ' आं दाइरेक्ट बुंनो हाया जुदि नोंथांनि फेट फारसेनटेजआनो जुदि हाइबाथाय बेखौ मास मोनसेआवथ' पसिबोलआनो नंखाया नालाय नोंथां उम बिनिखायनो नोंथांखौ आङो जुदि फट' बा भिडिअफोराव नुग्रोयोबा आं बुंनो हागोन दि नोंथांनि बे फेट्स फारसेनटेजखौ खमायनो थाखाय नोंनि बडि सेपखौ मोजांआव लाबोनो थाखाय बा मास मोननै मास मोनथाम बा बोसोरबो थांनो हानाय बि औ बिनिखायनोथ' आं औ औ औ नोंथांनि बे बडि स्ट्राक्सारखौ नुनानै नोंथांनि फेट्स फारसेनटेजखौ नायनानैसो आं बुंनो हागोनदि नोंथाङा नोंथांनि बडिखौ मास मोनसेआव मोजां सेपआव लाबोनो हागोन आं दि बिदि दा नुवालासिनो दाइरेक्ट बुंनो हानाय नङा नोंथां बे नोंथांनि बाथ्रा दे